मां अञा ताईं कोई रेडियो त न ॿुधो आहे पर जॾहिं टीवी ॾिसंदी आहियां त उन में हिकु कार्यक्रम ॾिसंदी आहियां जेको आहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा उन में जेके कलाकार आहिनि उहे बि एॾा सुठा आहिनि ऐं जॾहिं बि उहो ॾिसो त तव्हांखे हिकु सुठो मनोरंजन थी वेंदो आहे हुन जे ज़रिए ऐ तव्हांखे उन में जाम सुठी कॉमेडी बि ॾिसण लाइ मिलंदी आहे